जोंनि उदालगुरियावहायना माने गोबां रोखोमनि हारिफोर दों हारि हारिसा बुंनो थाङोब्ला बिबारफोरा जेरै गुबुन गुबुन थायो बेबायदिनो दोङो आरो ना जोंनि उदालगुरियाव माबा बर' दोङो फार्स्टआवनो बर' दोङो एसामिस दोङो बेंगलि राजबंसि बिहारि आदिबासि सावथाल बिदिनो गोबां बेलेक बेलेक दोङो माने बिसोरहाबो गावबा गाव गुबुन गुबुन उत्सब खुङो हमना ला जोंहा बर'फोरा बैसागो खुङो मागो खुङो कार्तिक फोरबो खुङो ओंखाम गोरलै खुङो आमथिसुवा खुङो बेबायदिनो बिसोरहाबो दुर्गा फुजा लोखि फुजा बायदि रोखोमनि खुङो आरो जोंहा मा जोंनि बे उदालगुरियाव बर'फोरा सोरबा ब्रह्म दङ सोरबा ख्रिस्टियान दोङो सोरबा बिबार बाथौ दङ सोरबा बोलि बाथौ दोङो सोरबा जयगुरु दङ बेबायदिनो गुबुन गुबुन धोरोमनि दोङो बिसोरबो गावबा गाव खुङो खिन्थु बिबार बाथौ बा माबाफोरा जोंहा ब्रह्म समाज बिसोरो मा बैसागु खुङो माने मोजाङै खुङो आरो ना बे ख्रिस्टियानफोरा गावसोरनि माबायाव डिसेम्बर मासफोर फैबोला बिसोर गावसोरनि ख्रिस्टमास खुङो मोजाङै खुङो फेस्टिभेलफोरखौ ख्रिस्टियानानो जि हक हिन्दुआनो जि हक बा बाथौआनो जि हक माने गावबा गाव माबाखो मोजाङैनो खुङो आरो ना मेहेरगोनां जोंनि उदालगुरियाव आजिखालि जोंनि उदालगुरिया मोजाङै माने आपग्रेड जाबोगासिनो टाउनफोरा मोजाङै समायना जाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा कलेजफोरनि प्रग्राम जायो बेफोरावबो जोङो प्रि मागो बा प्रि बैसागु बा प्रि ख्रिस्टमास माबा माबि सरस्वती इफोरबायदि खुङो जोङो आरो बेबायदिनो टाउनआवबो खुङो बेबायदि खुंनो होयो आरो ना

जोंहा माने धोरोमफोराबो जोंनि उदालगुरियाव गोबां रोखोमनि थाखाय नालाय गावबा गाव प्रग्राम जायो जोंहा जेनिबो नांलाय खमलाय गैया जों धोरोमनि थाखाय जोंनि अदालगुरि डिस्ट्रिकआव गावबा गाव सुबुंफ्रा गावबा गाव धोरोमखौ मानियो बा आरो गावबा गाव माने गोसो होनानै मावो आरो गावबा गाव धोरोम गावबा गाव रावखौबो एना एनि गैया माने जोङो हमना ला ख्रिस्टानफोरनि हाबा जायो जों हिन्दुफोराबो थाङो बा जोंनि हिन्दुफोरनि हाबा जायो बेफोरावबो बिसोरबो फैयो आरो बिबायदिनो थांलाय फैलाय बा बेलेक जाथिफोरदोंब्लाबो बिदिनो जों माने खौसेथियाव थायो आरो ना इउनिटिआव बेखायनो आं बुंनो सानो जोंनि उदालगुरिया माने जौगादों आरो ना बेबायदिखो गोबां नुनो मोन्दों आंबो बेबायदिनो आरो गुबुननिफ्राय मानसिफोर हायोबोला जों खोन्थागोन बेखोनो जोंनि उदालगुरिया माने जसेस्थ' माने बारायबोबाय बेखौनो बुंनो सानो आङो बेफोरखोनो मानि खोन्थागोन आरो ना फैबोला रिसार्च खालामग्राफोर हायोब्ला आरो जों दानि नुनो मोन्दों जेसांखिनि जोंनि दा उदालगुरियाव दङ बिसोरो बायदिसिना समाजनि हाबा मावनाय मानायफोराव इउनिटिखोनो थायो आरो खौसे थानानै मावगासिनो दं दासिमबो जेनिबो नांलाय खमलाय गैया जोंहा हमना ला नै जाहा बेयाव बाथौफोरा प्रग्राम खुङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिकआव बिबार बाथौ दोङो नालाय बिसिबा गोदोर गोदोर खुङो दाखालिसो जोंहा डिस्ट्रिकनि जाना थांदों उदालगुरि आन्सलिकआव नोलोबारि बाथौ आश्रमाव बेसेबा मेहेरगोनां खुंलांदो बिबार बाथौफोरा ओरैबायदि मेहेरगोनां मोजां माबा मोनसे बेयाव माने एसे बर'नि सेन्टिमेन्ट गोनां माबा माबि बर'नि न'खर माबा माबि खिथिदों आरो मिटिंफोराव आलासि उलासि फैदों ओरैबायदि मोजां खुंदों माने मिटिंखो बुंनाङा आरो ना बेबायदिनो जोंहा खुंदों मोजाङै साकसेस जादों आरो गुबुन धोरोमनि मानसिफोराबो फैदों बिबार बाथौनि मिटिंफोराव नायलांदों मोजां मोन्दों बेबायदिनो आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिकआवनो ख्रिस्टानफोराबो जमा जायो बेयावबो जोंनि हिन्दुखोनो होन्दो हिन्दुफोरा नाहैयो थाङो बेरायहैयो बिसोरनिखौ नायनानै फैयो माने जोंबो थांलाय फैलाया माने सोमोन्दो जालायो आरो बेबायदिनो आरो मा जोंहा बै ख्रिस्टमासाव जोंबो हिन्दु मानसिफोरा बिसोरनियाव साहा लोंनो थांगोन बा खाम जाहैगोन जोङो ख्रिस्टानफोरा जाहोयो लिंहरो जाहोयो बेबायदिनो बिसोरबो आरो जोंनियाव फैयो बिदिनो जायो जाहोहरो बा साहा लोङो बिदिनो जोंहा मोनसे सोमोन्दो बा इउनिटि दंलायो आरो ना उदालगुरियाव खिन्थु बेलेकाव माबायदि जों मिथिया जोंनि उदालगुरियाव बेबायदि इउनिटि थानानै माने जौगाबाय थादों आरो ना जौगानायखौ नुनो मोन्दों आरो जोंनि उदालगुरियाव बा नों नों माबा हिन्दु नों ख्रिस्टान इदि बासिलायनाय गैया बा नों बेलेक जाथि माबा माबि बेफरोबायदि गैया आरो ना गासैबो भाइ भाइ माने गासैबो जों अनलायनानै थायो गाहामैनो बेबायदिनो जौगाबाय थादों आरो मोजां नाङो जों इदिखो नुनो मोननानै बेफोरखोनो गुबुन जागानिफ्राय फैब्ला खोन्थागोन सानो